हमारे क्षे हमारे क्षेत्र के विधायक नीलू पटेल जैसे हमारे गाँव के प्रधान राज कुमार गाँव में खड़पा नहीं थे खड़पा बनवाए हैं और जो हमारे घर गाँव में जो विकलांग थे उनके उनके हैं आवास आवास बनवाए हैं और जोकि दीदी लोग के यहाँ शौचालय नहीं था वह घर में ही शौचालय बनवाए हैं और जो नाल नाला ही के व्यवस्था भी किए हैं और नल नल भी लगवाए हैं घर घर में नल लगवाए हैं और उनकी जो टंकी है उस टंकी का और दीदी लोग को भी जॉब कार्ड बनवाए हैं उनको नरेगा के काम करवाते हैं काम करवाते कन्या विध्यालय में हमारा एक ठो जो चरखा है चरखा मसीन भी गड़वाए हैं जो दीदी लोग उसमें जाती हैं धागा का धागा बनाने भी जाती हैं और उसमें सिआ सिलाई और कढ़ाही बुनाई का भी व्यवस्था उसी में होता है जो हमारी दीदी लोग अच्छा ही काम करती हैं उसमें उनका आमदनी भी बहुत अच्छा होता है जैसे कि हो गया है घर में बैठे कुछ काम नहीं होता वह दीदी के पास वह जाकर कुछ अपना सोचती हैं घर में बैठे बैठे हम लोग क्या करें इसीलिए मैं प्रधान जी घर घर का ही काम दिलवा कर कन्या विद्यालय में ही मसीन गड़वाए हैं और हमारे पंचायत भवन में जैसे कि विकलांग की विधवा विधवाए जो होते हैं न उनका ही व्यवस्था रखें हैं मसीन उसीन वह पंचायत भवन में सब जिसे केंद्र के ही बाहर होता है हमारे पंचायत भवन में